नंढेपण में मुंहिजो पापा अलॻि अलॻि टाइप जा क़ोइन ॾींदो होयो जेके ॾिसी करे मूंखे हुए जाम वणंदा हुया हुन खां पोइ मुंहिंजो शौक जाॻियो कि भई ही मां जमा कयां हुन खां पोइ जीअं जीअं वॾो थींदो वयमि मां जाम अलॻि अलॻि टाइप जा सिक्का जमा कंदो वयमि केतिरा ई देशनि जा बि मूंखे सिक्का जमा थियल आहिनि मां सिक्का जमा करण लाइ कहिड़े बि मार्कट या बहारूं घुमंदो हुयमि जिथे अलॻि अलॻि टाइप जा सिक्का मिलंदा हुया उतां सुठा ॻोल्हे करे अलॻि अलॻि टाइप जा वठी ईंदो हुयमि उहे हाणे मां सुठी क्लेकशन जमा करे रखी आहे ऐं हिक पाठे थे चिपकाए रखी आहे